जो कि एक मार्केट से हमने एक जींस पर्चेज़ किया था जो कि बहुत ही अच्छी जींस निकली थोड़ा कॉस्टली पड़ी थी थोड़ा महंगी पड़ी थी उस समय तो हुआ कि बहुत ही महंगी जींस खरीदी गई इतना में तो दो हो जाती तीन हो जाती लेकिन जब हमने यूज़ करना चालू किया उसको पहनना चालू किया उसको धुलना चालू किया तो ना कि कलर उसका डाउन हुआ ना ही उसकी शाइनिंग ना ही कपड़े तो समझ में आया महंगी जींस तो खरीदी गई लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है बहुत आराम देती है हम कहीं पहन के जाते हैं तो लोग पूछते हैं बहुत ही अच्छी जींस है कहाँ से लिया कितने में पड़ी तो रेट तो थोड़ा महंगा है लेकिन क्वालिटी के ऊपर लोग काफी खुश होते हैं इसलिए जींस पहनना पसंद भी करते हैं हम और जींस पहनना अच्छा भी लगता है जींस के कपड़े अच्छे हों तो बहुत ही आराम देते हैं चाहे हमें ठंडी में पहनना हो चाहे हमें गर्मी में पहनना हो चाहे हमें बरसात में पहनना हो किसी भी मौसम में पहनना हो जींस हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है पैंट के मामले में माने तो जींस अच्छी मानी गई है आज के समय में सबसे ज़्यादा आप अगर कहीं मार्केट में जाते हैं या कहीं भी खड़े रहते हैं सबसे ज़्यादे जींस पहने हुए लोग मिलते हैं इसलिए कि जींस काफी लंबी चलती भी है क्वालिटी अच्छी हो तो काफी लंबी चलती है कलर भी डाउन नहीं होता है और रफ एण्ड टफ मानी गई है जींस इसलिए जींस हमने जब खरीदा तो बहुत ही खुश हो के खरीदा आज भी जींस के बारे में हम अच्छा मानते हैं जींस अच्छी चीज़ है और जींस पहनना भी पसंद करते हैं